बांद्राय स्ट्रिक नायनायनि जाहोनाव गथ'फ्रा दानिया गेलेलिया होनना आं साना मानोना गासैबो गासैबो खेलायावनो स्ट्रिक स्ट्रिकआ जाखायोखा मानो होननानै बुंनो थाङोब्ला नों स्ट्रिक खालामाब्ला नों जायनाखि थांखियाव सहैगोन सहैनो थांखि लादों बेयाव सहैनाय नङा आरो दानि गथ'फोरनि जिबायदि थासारि खेला होननायजों बांसिनानो सोमोन्दोआनो गैला गासैबो मबाइल मबाइल खेला खेला बुङोब्ला दानि गथ'फोरा खालि मबाइलनि खेला मबाइल गेम बेखौल' बांसिनै गेलेनाय नुयो आरो बांसिन दानि गथ'फ्रानो मा दा बांसिन मबाइलजोंनो थाग्रा जाबाय आरो अख्रा अख्रा बिमा बिफानि बांसिन खोथा लायै बिदि जानो हमबाय खेला गेलेब्ला खस्थ' खस्थ' मोनो बेफोरखौ बांसिन बांसिन गथ'फोरानो सानो बांद्राय स्ट्रिक स्ट्रिक जानायनि जानायनि थाखाय गथ'फोरा खेला गेलेया बे नङा बे जानो हाया दानि गथ'फोरा बांसिन खेला खेला दुलायाव बांसिनानो गोसोआनो गोसोआनो गैखाया मानोना बे मबाइलनि खेला पाबजि फ्रिफायारावल' बांसिन गोसो होयो आरो बिसोरखौ थुलुंगा होनोब्ला बिसोरखौ बांसिन गेलेनायाव थुलुंगा होनोब्ला जों जेरै माखासे नेसनेल प्लेयार इन्टारनेसनेल प्लेयार बिसोरनि सोमोन्दै खिथाना होनांगोन थुलुंगा होनांगोन बिसोरो माब्रै गेलेदोंमोन बिसोरनि जिउ जारिमिना मा बेफोरनि सोमोन्दै खिन्थाना होनांगोन अब्लासो दानि गथ'फ्रा गेलेनायाव गेलेनायाव गोसो होगोन